आजकल तो अंधविश्वास अंधविश्वास के लिए लोग क्या करते हैं जैसे कि खाना बनाना होता है तो बड़ी मम्मी रहती हैं और आटा उटा सान लेती हैं जैसे आटा गूँथ लिये और सब्जी वब्जी जैसे पूड़ी हमें बनानी है और सब्जी तो कहते हैं कि अभी रुक जाओ पहले तो पहले तो बिना नहाए किचन में जाना नहीं जाने नहीं देती मैंने बोलती है नहा के जाओ फिर नहा के नहा के अगर किचन में गए बनाने के लिए तो फिर किचन में आ जाती थीं तो बोलती थीं क्या कर रही हो फिर बोलती के उनके ये ये सब करने वाले खाना बनाने चले थे ए रुक जाओ पहले पहले भी ये कराही में तेल रख देते थे पकने के लिए जिससे हम पूड़ी इ छान के निकाल सकें तो फिर बो वो जो आटा रहता है तो उसको गोला टाइप करके उसमें डाल कर निकलवा लेते हैं की इसको पहले निकालो फिर अपना का फिर ख और खाना बनाना स्टार्ट करो तो उसको पहले निकलवा लेती थीं और निकलवा के चली जाती थीं तो फिर फिर खाना बनाते थे और क्या अभी तो अंधविश्वास के लिए अभी वो शादी विवाहों में अब शादी विवाह फंक्शन हो या या बथडे वगैरह कुछ भी हो तो लोग आते हैं हलवाई अगर बड़ा प्रोग्राम करो अक्सर तो पूजा पाठ के लिए अगर पूजा पाठ हो या भंडारा हो कीर्तन रामायण ये सब हो तो हलवा हलवाई लोग आते हैं खाना बनाने के लिए जैसे खाना बनाने के लिए आते हैं तो पहले क्या कहते हैं पहले कटोरी में चावल पहले जहाँ खाना बनाया जाता है वहाँ पर पहले क्या बोलेंगे ये लाओ पैसा वैसा दो यहाँ पर चढ़ाओ और ये सब तो यहाँ का पूजा पाठ करो उसके बाद फिर बना खाना बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे पहले जो जिनके यहाँ पर ये सब फंक्शन लगाए रहते हैं हलवाई लोग आते हैं खाना बनाने के लिए तो उनसे बोलते हैं कि कटोरी में चावल लाइए फिर गुड़ लाइए और एक लोटा पानी लाइए और और अगर बित और वही दिया उआ जलाने के लिए सामान बोलते हैं और लाते हैं और जिनक जिनके यहाँ पर ये सब होता है वो जाकर वहाँ पर ऐसे चावल आवल रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर अन्नपूर्ण पूर्णा माता जो होती हैं जिन जिनका खाना स्टार्ट करती है बनाने के लिए और फिर वहाँ पर और वहाँ पर ये सब पूजा वगैरह करके पाँव छू के वहाँ फिर चले आती हैं उसके बाद वो हलवाई लोग क्या करते हैं अपना खाना बनाना स्टार्ट करते हैं